संदी जर मेळत जाल्यार आमच्या राज्याच्यो कलाशैली ज्यो आसा त्यो म्हाका सगळ्याच देशांक दाखोवपाक आवडटल्यो कारण आमच्या राज्याच्यो अश्यो अश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो कला आसा त्यो खूब यूनिक आसा त्यो सगळ्याकूच तुका मेळपाक शकता अश्यो ना त्यो खूब युनिक आसा म्हणून म्हजो असो विचार आसा की प्रत्येक कोणशा कोणशाचेर ह्या जगावेल्या लोकांनी त्यो कला पळोवच्यो आनी त्यो कलांचो एप्रिसियेशन करचें आनी जे कलाकार आसा ते खूब प्रोत्साहीत जावपाक शकता की तांची कला सगळ्या लोकांक सगळे लोक पळयता आनी सगळे लोक तांकां प्रोत्साहीत करता म्हणून तांकांय खूब मनांतल्यान तांच्या खुशी मेळटली आनी अशे आनीकूय कलाकार तयार जावपाक शकता हें प्रोत्साहन घेवून आनी कलेचो क्षेत्र हो फुडें सरपाक शकता आख्या जगांत